हेलौ आदा आं अर्दार खालामदोंमोन ना दहाय ओमफ्रायो नेता नांसिगौमोन नालाय बेखौनो आदाया फैयो ना फैयाखै होन्नानै कल खालामनाय जादों आरो आङो नों थाब फैयोबा नेयोसैमोन आदा लामायाव माने आलासिफोर दंफैयो नालाय

इसे थाब लाबोबा मोजां जागौमोन लामायाव नेनानै थानोसै आङो होमबा इसे थाब लाबोनो नाजाबानो जाबाय आदाया दे बिदिबा आदा